हाँ जी मेरी बात डॉक्टर स्नेहल मालविया जी से हो रही है हाँ डॉक्टर साहब मुझे आप से एक चीज़ के बारे में पूछना था कि मुझे कुछ भी चीज़ खाती हूँ तो मेरा पेट क्लियर साफ़ नहीं होता है और जैसे कब्ज़ की शिकायत हमेशा बनी रहती है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आप कृपया सुझाव दें जैसे मैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी सभी खाती हूँ और नॉन वेजिटेरियन भी हैं हम पानी हम दो लीटर क़रीब पी लेते हैं दिन भर में

जी हाँ हमारी सलाद नहीं रहती हमारी जी जी जी

ककड़ी वग़ैरह सर ककड़ी टमाटर ये सब थोड़ा सा भूँजना पड़ेगा अच्छा अच्छा

अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब उपवास तो नहीं हो पाएगा क्या उपवास में क्या खाना पड़ेगा हाँ दिन भर भूखे रहने से फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी डकार आती है और प्रॉब्लम होती है तो फिर भूखे रहने से तो हम उपवास भी नी रख सकते हैं

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हम तो हम तो पहले पी लेते हैं पानी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके